हेलो कहू ठीक छै हँ जानकारी अछि हँ सुनू मशरूमके खेतीके लेल की होइत छै कि एकटा घर बनाबऽके पड़ैत छै आ घर ठण्डा जगहके चाही घर ओहि घरमे अँधेरा रहैत छै प्रकाशके व्यवस्था नहि रहैत छै ओहि घरमे ग गहुँमके भूसामे ओकरा पानिमे फुला देआइ छै आ ओहिमे मशरूमके छोट छोट दाना होइत छै रख दिआइ छै आ ओकरा पोलीथिनमे बन्द कऽ दिआइ छै आ एकरा ठण्डा घरमे राखल जाइत छै दिनमे तीन बेर चारि बेर ओहिमे पानि जे हइ पट पटबऽके पड़ैत छै पानि देलाके बाद की होइत छै ओकरा जतेक नमी मिलतै आ ठण्डा मिलतै ओतेक बढ़िआँ ओकर फसल तैयार होइत छै गर्मीके समयमे ई फसल खराब भए जाइए एकरा लेल ठण्डाके मौसम चाही या ओहि घरमे ए सी लगा दिऔ या कूलरके व्यवस्था रखिऔ तहन बढ़िआँ ढङ्गसँ एकर खेती हाएत आओर बढ़िआँ दाना निकलत एकर जे हइ मार्केटमे आइकाल्हि बहुत डिमाण्ड छै बहुत माँग छै लोग मशरूमके खेती करबऽके चाहैत छथि तऽ हम हुनका कइ बार कहलिअनि कि इहाँ आउ अहाँकेँ एकर जानकारी हम अहाँकेँ दै छी ओहिठाम देखा देब अपना फॉर्म पर जे केना केना खेती कएल जाइत छै हाँ हाँ ई जे छै शाकाहारी भोजन छै सरकारके तरफसँ एहिमे छूटो मिलैत छै खेती करबै अहाँ एकर तऽ सरकारके तरफसँ अपनेके छूट मिलत आओर बहुत मुनाफा होएत आ ओकरासँ लाभान्वित भी भए जाएत एहिमे प्रोटीन बहुत जादा छै ई खैलासँ आदमीके स्वास्थ भी अच्छा रहैत छै आ कोनो प्रकारके गड़बड़ी नहि छै एहिमे एहि लएके अहाँ कऽ आउ आओर की दिक्कत अछि अहाँकेँ से बाजू किछु पुछऽके अछि हाँ एकर खेती करऽके लेल सरकारके तरफसँ लोन भेटैत छै आओर अन्नदानके रूपमे किछु छूट भी मिलैत छै अहाँ करबऽके चाहैत छी आउ हमरासँ भेट करू अहाँकेँ एकरा बारेमे सारा जानकारी हम अहाँकेँ दे देब तहन जे अपने बैंकके मार्फत अपनेके लोन भेट जाएत आ ई लोनसे अपने जे की करब जे मशरूमके खेती करब